हैलो हां जी ठीक ठाक तुस सनाओ आहो आहो सारे जल्दी खाई ओड़दे खाई ओड़ी असें हां एह् में फोन इस करियै कीता कि थुआढ़े सेब होंदे नी ते एह् हां हां पर हैन केह्ड़े न गोल्डन बिच्च न कि रेड बिच्च न हां इक होंदे नी खट्टे होंदे थोह्ड़े इक थोह्ड़े मिट्ठे होंदे खट्ट मिट्ठे होंदे इक बड़े मिट्ठे होंदे केह्ड़े न आहो आहो हां अच्छा तुस पता केह् करेओ तुस इक पेटी ओह् खट्ट मिट्ठे आह्ली रक्खी ओड़ेओ नी ते त्रै पेट्टियां ओह् मिट्ठे आह्लियां रक्खी ओड़ेओ हां कन्नै मिगी धाम बगैरा बी सुनाई ओड़ेओ नी कि तुस किस स्हाब कन्नै बेचै ने हां पर फ्ही बी होंदी नी गल्ल कि थोह्ड़ा पता लग्गी जा ना उस्सै स्हाबै दा अग्गै बंदा लैंदा है नी हां अच्छा चलो तुस फ्ही पता केह् करेओ तां मिट्ठे आह्लियां दो गै पेट्टियां रक्खेओ ते खट्टे आह्ली इक पेटी बेची ओड़ेओ ठीक ऐ ते एह् भला खोड़ खोड़ बगैरा है न थुआढ़े जां निं हैन चलो फ्ही पता केह् हां कोई गल्ल निं फ्ही पता केह् याद करियै मेरे आस्तै रक्खी ओड़ेओ खोड़ ठीक ऐ में पैह्लें गै आक्खी ओड़ेआ इस करियै तुसेंगी हां हां हां खरी खरी थुआढ़े उप्पर बी जकीन ऐ गै यरो तां तुसेंगी में फोन कीता फ्ही तुस अपने आदमी ओ तुस ते चलो मी ठीक ठीक भाऽ गै लाएओ असेंगी खरी चलो कन्नै कोई गल्ल निं पुच्छगी नी कम्में लेई इत्थें मिलागी गल्ल ते अगर भाऽ ठीक ठाक होएआ ते फ्ही तुसेंगी पता गै भाऽ ठीक होग ते लोग लेई लैंदे फ्ही है नी ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी खरी खरी फ्ही याद कन्नै रक्खी ओड़ेओ खरी